में अगर स्ट्रेंथ दी गल्ल करां ते में बड़ी के मेहनती कुड़ी आं हर इक कम्म बड़ी मेहनत कन्नै करनी होन्नी आं जेड़ा बी मिगी कोई कम्म सौंपदा ऐ में उसी कदें बी अधूरा नी छोड़नी हुन्नी आं पूरा कम्म करनी हुन्नी आं जियां मेरे मम्मी डेडी घर मिगी कोई बी कम्म दसदे ते में उनेंगी कोई बी जवाब नी दिन्नी हुन्नी आं उस्सै टाइम उंदा कम्म करनी हुन्नी आं जियां मेरी भैन छोटी भ्राऽ दसदे न कम्म उन्दा बी में कम्म करनी हुन्नी आं एह् नी कि उनें मिगी कोई कम्म दस्सेआ ते में उस्सै टाइम उनेंगी मना करू उड़ेआ नेईं अजें धोड़ी ऐसा कदें होएया ही नेईं ऐ में हर इक कम्म उंदा बी ईमानदारी कन्न्नै करनी हुन्नी आं जरूरी नी घरे आह्ले सिर्फ हल्ले म्हल्ले दे लोक बी अगर किसे चीज दी उनेंगी जरूरत होवे ता ओह् मिगी आखदे न ते में उंदा कम्म बी बड़े ईमानदारी कन्नै करनी हुन्नी आं जियां साढ़े घर मम्मी हैन उन्दे कन्नै मी कम्म करनी हुन्नी आं जिल्ले ओह् कम्म करदे किचन बिच्च जाइयै ओह् सब्जी कटदे ते में बनान्नी हुन्नी आं उन्दे कन्नै कन्नै मीं उंदी बी मदद करनी हुन्नी आं ताकि मम्मी गी बी थोह्ड़ी असानी होई जा कम्म करने दी ते हर इक कम्म में बड़े ही ईमानदारी कन्नै करनी हुन्नी आं जियां मम्मी कन्नै पानी लेने जंदे ता कन्नै कन्नै में बी उंदे कन्नै जन्नी उठी जिल्लै मम्मी सबेरे उठदे ता मीं बी उट्ठना उंदे कन्नै कम्म करना कि उनेंगी बी थोह्ड़ी हैल्प होई जाए अता उनेंगी कम्म नी करना पवै ते भैन ऐ निक्की उसी स्कूल छोड़ने गी जाना लेने गी जाना उसी होम वर्क करवाना हर एक्क कम्म में ओह्दा करनी हुन्नी आं ते जियां पापे गीबी बड़ा ज्यादा कम्म दसदे ते उंदा कम्म बी में करनी हुन्नी आं केईं बारी उनेंगी दुकान उप्पर चाऽ बगैरा देनी रूट्टी पजाने गी जाना ता होर अगर ओह् बी कोई कम्म दसदे ता ओह् बी करनी हुन्नी आं ते अगर में वीकनेस दी गल्ल करां ता वीकनेस मेरे बिच्च बहुत ज्यादा ऐ अगर में कोई थोह्ड़ी नेई बी गल्ल आक्खग ना मजाक बिच ओह् मीं सैहन नी करी सकनी आं मिगी इन्नी बुरी लग्गदी ना गल्ल पता नी की गल्ल ऐ जेल्ले में गुस्से बिच्च होन्नी आं ता होई सकदा मेरा मूड़ ऑफ होवे ते में जेह्ड़़ा बंदा मेरे कन्ने नी बी बोल्ला दा होग ना सारा गुस्सा में जाइयै ओह्दे पर कड्ढी उड़नी हुन्नी आं लेकिन फ्ही गुस्सा करने दे बाद मीं थोह्ड़े चिरैबाद एह् हुंदा ऐ कि में पता नी इन्ना बुरा फील हुंदा ऐ की में उसी इयां की आखेआ यार इयां नी आखना चाहिदा ओह्दी बेचारे दी के गलती ऐ में इयां आक्खियै उसी गलत करू उड़ेया लेकिन जिल्ले अस्स गुस्से बिच्च हुन्ने आं ना ता अस एह् नी सोचने हुन्ने आं दुए बंदे गी बुरा लग्गा दा जां कुछ बी गुस्से बिच्च अस्स उसी हर एक्क गल्ल आक्खू उड़ने हुन्ने की जेह्ड़ी नेई बी आखनी चाहिदी एह् नी सोचने आं कि असें एह् शब्द उसी आखना चाहिदे जां नेई आखना चाहिदे क्योंकि जेह्ड़े बिच्च दिक्खो ना अगर अस गुस्से बिच्च जिल्लै बी बोलने हुन्ने आं ते असेंगी पता नी चलदा कि अस केह् बोल्ला ने आं ते केह् नेईं लेकिन जियां अस्स शांत हुन्ने आं ना थोह्ड़े चिरै बाद फी असेंगी चेता औंदा की में उसी इन्ना किश आखेआ उसी बी बुरा लग्गेआ होना ते जियां असेंगी लगदा बुरा ते इयां ही दुए बंदे गी बी लगदा बुरा पर अस्स स्हाड़ी उसलै एह् सोच नी हुंदी बस्स इयां लगदा कि बस्स सारा गुस्सा इंदे उप्पर ही कड्ढी उड़चै घर अगर स्हाढ़े घरे आह्ले कुछ आक्खू उड़न ता उंदी गल्ल दा बड़ा ज्यादा बुरा लगदा इन्ना बुरा असेंगी दुए बाहर दे बंदे दा नी लग्दा जिन्ना कि अपने घरें आह्लें दा लगदा क्योंकि इन्ना फील हुंदा ना जिल्लै ओह् अगर थोह्ड़ा नेहा बी डांटन ते इन्ना बुरा फील हुंदा ऐ कि पता नेईं केह् होई सकदा जियां अस सबेरे कम्म करियै शामी केह् आखदे रूट्टी शुट्टी खाने गी बौह्ना ता घरे आह्ले कुछ ना कुछ आक्खू उड़दे ते ओह् केह् हुंदा कि अस उंदी गल्ल सैहन नी करी सकने आं ते अग्गै अस बी कुछ ना कुछ उनेंगी आक्खू उड़ने आं ते फ्ही इन्ना ज्यादा बुरा फील हुंदा पता नी कि एह् मेरी सबतूं ज्यादा वीकनैस ऐ की मिगी हर इक गल्ल दा बड़ी जल्दी गै बुरा लग्गी जंदा